जोङो बेबादिनो फैसा खुस्राफोरखौ एसे एनै जोङो बुथुमनानै बुरजा जानानै जोंहा बेबायदिनो न'खर खुंनायफोराव जोङो बेबायदिनो फिसा फिसौ फोरोंनायफ्राव जोङो बेफोरजोंनो जोङो एसे हेफाजाब मोनो जोङो फिसाफोरनि एडमिसन दिउसफोर गारि भारा थांनाय फैनाय जोङो बेफोरबायदि फैसा खुस्राफोरखौ बुथुमनायजोंनो जोङो हेफाजाब मोननायखौ जों मोननो थाङो आरो जोंहा बेबायदिनो बेंकफ्राव दोनहैनो थाखाय गोबां रांफोर गैया गोबां जोंहा रांखावरि खामायनो रोङा जोङो जाखिनि गरसे गरनै फानलु फुनलुफोरजों जों मोनो जों बेखौनो जमानानै जोंनि नख'रफोराव जोङो मुलाम्फा लाबोनो हायो दिनै बेबायदि फैसा खुस्रा बुथुमनाया दिनै जोंनि न'खरफोरखौ गोबांथार राहा लामा होलाङो जोङो ज'मा खालामनानै दाव अमाफोर फिसिनानै जोङो दाव अमा बायनानै फिसिनानै जोङो फानोब्ला जोङो बेबायदिनो अमा मासेफ्राव जोङो दस हाजार पन्द्र हाजार जों मोननो थाङो आरो जोङो फैसा खुस्राखौनो जों गोबां खालामनानै बुथुमनानै जों दावफोर बायोबा जोङो बे दावफोरखौ फेदेरनानै जोङो फानोब्ला जोङो मासेयाव बेबादिनो सइस' साथस' आथस' जों मोननो थाङो आरो जोङो बेबायदिनो बुथुमनायनि गेजेरजोंनो जोङो बेबादिनो न'खरखौ जोङो खुंलांनो हायो बिनि थाखायनो जोङो थाखा खुस्राफोरखौ जोङो बाहायनायनिफ्राय जोङो खामायनायखौ बुथुमनानै दोननायखौ जों सोलियोब्ला दिनै जोंहा गोबांथार राहा लामा बारायलाङो न'खर संसार जानायाव बिनि थाखायनो मुलाम्फा मोजांनि थाखाय बे थाखा खुस्रा बुथुमनाया जोंनि थाखाय गोबां मोजां जोङो बेबादिनो बे थाखा खुस्राजोंनो जों गोबांथार बेबादिनो न'खर थांनानै थानायनि थाखाय बेबादिनो माइ माइरंफोरखौबो जोङो बायनानै जों जानो हायो जोंनि बेबादिनो थाव साफुनफोरखौबो जोङो देहा साफा लाखिनो थाखाय जों बायनो हायो आरो बेबादिनो जों गाननो जोमनो थाखायबो जों गस्ला गामसा सि जोम जोङो बुथुमनानै बाइनो हायो आरो जोंनि गासैबो नांगौफ्राव जोङो बे फैसा खुस्राफोरखौनो जों बुथुमनानै सोलिनो हायो आरो जोंहा बेबादि फैसा खुस्राखौ बुथुमनानै जोंहा गियानआवबो जोङो माबा मोनसे बायनो थाखाय जोङो मोनदेरो जोंहा बुद्दि मोनो गियान मोनो आरो जोङो बेबादिनो खिथि आबाद मावनो थाखायबो जोङो बे फैसा खुस्राफोरखौ बुथुमनानैनो जोङो मैगं थाइगं खुबैनो थाखाय जोङो बेगर बेला बायनो हायो आरो जोङो बेबादिनो बे फैसा खुस्राखौनो बुथुमनानै जोङो गावनि जानायाव एसे एनै जोङो सोलिनो थाखाय जोङो संख्रि बानलु गासिखौबो जोङो बे फैसा खुस्राखौनो बुथुमनानै बायनो हायो बिनि थाखायनो जोङो बे फैसा जथुमनायाव जोंहा गोबांथार जोंहा गोबां बारायनायखौ जों मोननो थाङो न'खर लुखांनो हायो न'खरखौ देब्लाप खालायनो हायो आरो जोङो बेबादिनो संसार जानायावबो जोङो हौवाफोरखौ हेफाजाब होनो हायो जोङो बे फैसा खुस्राफोरखौनो जोङो ज'मा खालायनानै